अस सामबे दे डोगरे बंदे अस डोगरी गै बोलने आं कि जे साढ़े अगर सामबे च कोई कोई बाह्रा दा बंदा अगर आई जाचै ओह्दे कन्नै गल्ल बात करनी होऐ ते अस डोगरी गै बोलने आं उनें दूरा गै पता लग्गी जंदा कि एह् डोगरे ऐं जम्मू कश्मीर दे डोगरे न अगर उंदे कन्नै अगर उनें साढ़े कन्नै गल्ल बात करनी होऐ ते अस पैह्लें उनें डोगरी च समझाने आं अगर डोगरी उनें नेईं समझ आनी ते अस उयै डोगरी अपनी असैं उनेंगी हिंदी च समझाने ऐ ते इं'या साढ़े कोई बी मतलब कि अस शान कन्नै आक्खने आं कि साढ़ी डोगरी भाशा साढ़ी बड़ी फेमस होआ दी ऐ ते कन्नै उस्सी